जी हाँ हम को लगता है कि भारत में कलाकारों को पर्याप्त महत्व और अवसर नहीं दिए जाते है जैसे कि एक तरफ़ा बात ले लो तो हमारे देश मे वही आगे बढ़ता है जिसके परिवार मे कोई विशेष व्यक्ति होता है जिनकी आगे तक बहुत आगे तक पहुच होती है जैसे हम फ़िल्म इंडस्ट्री को ही ले लें तो इसमे जो व्यक्ति पहले से एक्टर होता है उसके ही बेटे बेटी आग बढ़ते हैं उस उस दुनिया में आगे बढ़ते हैं उस में उनका करियर बढ़ाते हैं परन्तु जो व्यक्ति अगर कला में या फिर एक्टिंग में बहुत अच्छा है और वो ग्रामीण क्षेत्र से है तो उसको आगे जाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उसके बाद भी उस चीज़ में वह उसका सफल करियर नहीं देख पाता है तो ये चीज़ है भेद भाव है कि जो व्यक्ति ग़रीब होता है उसकी कलाएं उतने अच्छे से नहीं उभर पाती है और इन कलाकारों को बहुत अच्छा अवसर नही मिल पाता है क्योंकि हम देखते हैं कि गाँव में तो बहुत से बच्चो में बहुत अच्छी कलाएं होती है किसी में गाने का बहुत अच्छा शौक़ होता है किसी में नृत्य की अच्छी कला होती है कोई बहुत अच्छा लिख लेता है तो किसी की चित्रकारी बहुत अच्छी होती है परन्तु इन लोगों को पर्याप्त अवसर नहीं मिल पता है जिसके चलते ये लोग बहुत पीछे रह जाते है चूँकि हम देखते हैं यदि किसी स्कूल में प्रतियोगिता कराई जाती है तो कुछ बच्चे बहुत अच्छा अपना प्रदर्शन करते हैं चाहे वो गीत को ले कर हो नृत्य को ले कर हो या फिर लेखन प्रतियोगिता हो या चित्रकारी हो तो बच्चों में बहुत सी कलाएं होती हैं परन्तु मध्यम वर्ग के होने से या निम्न वर्गीय होने से या बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है आर्थिक तंगी के कारण इनको आगे नहीं जाने दिया जाता है या फिर घरेलु सोंच भी होती है कि भाई बच्चे इतने आगे नहीं जा पाएँगे नहीं कर पाएँगे तो हम को ऐसा लगता है कि जो कलाकार होते हैं भारत में उनको पर्याप्त महत्व नहीं दिया जाता है या तो उन्हें अवसर नहीं दिया जाता है या फिर उनको किसी तरह की कोई समस्या होती है जैसे कि आर्थिक समस्या भी हो सकती है या फिर पारिवारिक समस्या हो सकती है तो ये सही बात है कि कलाकार जो होते हैं जिन्हें पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए उन्हें नहीं मिलता है जिसके चलते वे पीछे रह जाते हैं